आं हॅलो आं हॅलो भाऊ सांग अय तें आमचे हांगा हीं सोगळीं घाण हाडून हाडून हाडून ट्रकांनी सगळीं हांगा हेजे ग्रावणार घालता भुरगीं थंय खेळटा आनी सगळीं घाण भुरगीं खंय म्हणून खेयटलीं हय हय हय सद्दां डेली चार पांच तरी ट्रक येतात सगळीं घाण कसलो वास मारतात थंय विचारल्या ते म्हणटा की तुमकां तुमी पोन्चाक विचारा तेणी सांगला खाय आमकां हय तें पंचान सांगलां म्हणटा म्हणोन हांयन तुमकां कॉल केल्लो हय हय

हय हय आसूं शकता

हय हय हां आं पूण ते येतात तेन्ना हांव आसूंक जाय न्हू हांव जेन्ना ना आसता तेन्ना ते येयना अशें जाता न्हू तें जेन्ना हांव आतां समज हांव आसलें हांव रिकॉर्डींग करून धाडूं शकता आनी कोण म्हाज्या जाग्यार आसलो तो असो धाडचो ना न्हू हय सारकें

हय हय हय हय हय ते येतात तें बरें आसा कचरो हे व्हरपा पूण ते डेली येना एक दीस येता चार दीस नात ते

हां हां हां हां आं हा हय हय

हां हां बरें हां हां बरें हां हां बरें हां आं थँक्यू